बाइस हजार सात सौ बीस सत्रह हजार चार सौ इक्कीस चौदह हजार तीन सौ बानबे ग्यारह हजार दो सौ उन्नीस दस हजार छ सौ बारह